असांजे घर जी रसोईअ में बिजलीअ जा इलाही उपकरण आहिनि जींअ की इंडक्शन ओवन वाटर प्योरीफायर फ्रिज मिक्सर जूसर टोस्टर ग़्राइंडर वफर लाहिण जी मशीन इन्हनि सभिन जी वज़ह सां असांजी रसोई करण जाम आसान थी वई आहे जींअ की पहिरियां जॾहिं इंडक्शन न हूंदो हुयो तॾहिं माण्हू कोइला ऐं लकड़ी जे चुल्हनि ते रोटी कंदा हुआ ऐं पहिरियां जॾहिं वाटर प्योरीफायर न हूंदा हुआ तॾहिं असांखे पाणी भरे करे पहिरां उबालणो पवंदो हुयो हाणे उबालण जी कोई ज़रूरत ई न पवंदी आहे हाणे त र रोटी फ्रीज में रखी माण्हू पोइ गरम करे खाई थो सघे पहिरां त फ्रीज न हूंदी हुई त रोटी लम्बे समय ताईं नथा रखी सघंदा हुआसि ख़राब थी वेंदी हुई ओवन में जाम महत्वपूर्ण साबिन स साबित थियो आहे छोके पहिरां जॾहिं केक खपंदो हुयो त ॿाहिरां ई वठणो पवंदो हुयो हाणे त आसान पंहिंजी ओवन में केक ठाहे सघंदा आहियूं ओवन में त असां जाम शयूं ठाहे सघंदा आहियूं जेकी ॿाहिरां असांखे पहिरां वठणी पवंदी हुई जींअ की ब्रेड ऐं पिज़ा ऐं हीअ सभु बिजलीअ जा उपकरण जाम मददगार साबित थिया आहिनि